हां म्हाका मात्शे थोडें कपडे जाय आशिल्लें कुर्त कुर्ता बी जाय आशिल्लें तुमचें कडेन आसात कुर्ता जाय आशिल्लो अनारकली बी जाता पूण रेट कशीं आसा प्रायस कशीं आसा स्टार्टिंग सान

हां आनी कशें सायज फ्री बी आसा एक्सल सायज आनीक अशें काॅटनान बी काॅटनान आसा हां आनी अशें बारगेनींग आसा कमी करपाचें बी कांय फिक्स प्रायस आं आनी तशेंच तें त्याच कुर्ताचेर मेचींग अशें ट्रावजर लेगिंग्न्स आनीक भुरग्यांचें बीन आसा एक स वर्साचें चलयेक हां ओके आनी अशें साडी आतां दिवाळे खातीर नवीन येवचें आसा कांय स्टोक येवचो आसा हां दसऱ्या खातीर हां हां आनीक म्हाका अशें वरायटी मेळटली न्ही अशेंच तुका म्हाक स काॅटनान हां हां हां आनीक अशेंच म्हारगय पीस आसा न्ही अशें ठावजनाचे बी बा बरें जशें फक्शनां बीन घालपाक लग्नाक वेडिंगाक अशें कडेन फंक्शनाक बी घालपाक अशें बी हय आनी साडीक वीथ ब्लावज तशीं बी सव आं हां डिजायनाचे आं आनी तांची रेट कशीं आसा आं हां हां हां तें सगळें आसा आनीक हां आनी भुरग्याचें बी सगलें आसा न्ही आं ओके ओके तसलें हांव येता हां बरें